ڈرل مشین ڈرل مشین سے ہمیں بہت سارے فائدے ہیں جیسے کہ دیوار میں کیل ٹھوکنا ہو تو ہم ڈرل مشین کو استعمال کرتے ہیں جس کے ذریعے ہم سوراخ کے ذریعے ہم اس میں کیل لگا سکتے ہیں اور یہ ہمیں فائدہ پہنچاتی ہے اور ہمیں اس کے نقصانات بھی ہیں جیسے کہ ڈرل مشین کی آواز بہت زیادہ تیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے بچے ڈر جاتے ہیں اور بوڑھے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اس مشین سے چار انچ کی دیوار پر کیل ٹھوکنے سے دیوار کو کمزور ہونے کا خدشہ لاحق ہوتا ہے اسی لئے ہمیں دیکھ سمجھ کر موٹی دیواروں پر ڈرل مشین کا استعمال کرنا چاہیے اور یہ بعض اوقات دیوار ٹوٹ بھی جاتی ہے اسی لئے ڈرل مشین کا استعمال توجہ کے ساتھ کر چاہیے اور یہ ہاتھوں میں بہت وزن رہنے کی وجہ سے ہاتھوں سے چھوٹ بھی جاتی ہے اور اس کا استعمال دیکھ سمجھ کر کرنا چاہیے چھوٹے بچوں کو اس سے دور رکھنا چاہیے کیونکہ بچے بٹن دب بٹن دباتے ہی یہ مشین اسٹارٹ ہو جاتی ہے اسی لئے ہمیں اسے بہت ہی دیکھ سمجھ کر استعمال کرنا چاہیے